हम राम कुमार कामति हिंदू धर्ममे हम कामति मतलब केओट जाति भए गेलहुँ जे हमर बाबा बाबा दादा छलखिन पुराना ओ नाव खेवैआ छलखिन हमसभ ओ काम नहि करै छियै हम पढ़ि लिखि करि कऽ तैओ एकटा राज मिस्त्रीके काज कयलहुँ आओर राजे मिस्त्रीके हम काज करै छियै आब ओ नाव खेवैआवला काम हमरासभके बन्द भए गेलै सभ पढ़ि लिखि करि कऽ मिथिला भाषा बाजि करि कऽ अपना कोनो देशमे गेलखिन किछु ने किछु काम अपन करैत करै करैत रहैत छथिन किछु दोस्त हमर मुस्लिमो छथिन तऽ हुनको चारि टा पर्व होइत छै बकरीद सवेबारात आओर अहाँके की नाम छै मुहर्रम भेल इहो सभमे ओहोसभ आबै छथिन ओहोसभ रहै छथिन आओर एकरा बाद हमरासभके एहिठुम जखन गे धान के समय होइ छै तखन बाढ़ि आबि जाइए बाढ़ि आबि गेल तऽ ओ हमरसभके फसल बर्बाद भए जाइए लेकिन आब भगवानके दयासँ जे छै हमरासभके बाढ़ि एनाय बन्द भऽ गेलनि हँ बाढ़ि आब नहि आबै छै तऽ कनी हमसभ आब खेती गृहस्थीमे ज्यादा ध्यान दए दै छियै अच्छा खेती गृहस्थी भए गेल आओर बाढ़ि आयल तऽ माटिओ जे छै चेंज भए जाइ छै फसलके कनी दुगुना उपजा भए जाइए इएह लिए हमसभ कनी गरीबताइसँ मिथिला हमर कनी गरीबताइसँ हटि गेल यए आब कनी हमहूँसभ सुधारपर आबि गेल छी